हलो नमस्ते हरि ओम हरि ओम हा हा नंदलाल पियो ॻाल्हायांव हा टैक्सी ड्राइवर आहियां हा हा हा हा हा हा बुक करायो भले

हिकु ॾींहं जा पंदरहां सौ रुपया हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांखे पंदरहां ॾींहं रखिणो आहे त ॿारहां सौ लास्ट ॿारहां सौ रुपया हिते नारायण सरोवर आहे ऐं माता जो मढ़ आहे ॿिया बि चङा स्थान आहिनि चङा चङा स्थान आहिनि घुमण जा हो तव्हांखे ॿुधायांव थो मां तव्हांखे ॿुधायां ऐं जिते तव्हांखे हलणो हुजे हुते हलजो खाधे पीते जो थी वेंदव थी वेंदव सुठो हा हा द्वारका जामु हिनखां अॻिते आहे अॻिते आहे

कहिड़ा हा उहो सभु थी वेंदो तव्हांजो जिते तव्हां चवंदव हुते पहुचाईंदासीं हा हा हा हा थी वेंदी जेॾी महिल तव्हांखे चवे ओॾी महिल निकरंदासीं सुबुह जो छहें बजे निकिरो भले हा हा पोइ तव्हांखे जंहिं हिसाब सां जीअं हलणो हुजे तीअं उहो कंफ़र्म करे वेंदासीं तव्हां तव्हां तव्हां बुक करे छॾियो पोइ जॾहिं तव्हांखे जिते हलणो हुजे हुते हली हलंदासीं हो हुन वक़्तु हुन वक़्तु तव्हांखे जिते तव्हांखे हलणो हुजे उहो थी वेंदो

हा इहो ई नम्बर आहे हा हा हा हा हा हा हा भले भले हा हा हा हा ठीकु आहे